मुंहिंजे चाचे जो प्रोग्राम पंहिंरी कश्मीर जो ठहियलु हुयो ऐं मां ख्वाबु ख़यालनि में बि न सोचियो पर चाचे मूंखां हिकु डीं॒हुं पहिरियों वञण खां पुछईं तूं बि हले थो छा ऐं पर मां बि ईअं ई तयारु थी वियुमि ऐं वियुमि पर कश्मीर वञी मां क़ुदरतु जा अहिड़ा नज़ारा डि॒ठा जेके वाक़इ में चवंदा आहिनि जे कश्मीर ज़नतु आहे ऐं वाक़इ में उन खे डि॒सी ज़नतु लगे पई ऐं दिलि बार बार ख़ुशि थी वई मुंहिंजी अहिरी उते गा॒ल्हियूं डि॒सी अहिरा वणु टिण ग़ुल सभु डि॒सी करे जेके हिते कडहिं न डि॒ठासीं डि॒सी करे मुंहिंजी दिलि डा॒ढी ख़ुशि थी वई बर्फीला पहाड़ डि॒सी ऐं उन्हनि में घुमी करे कुझु अलॻि ई आनंद ऐं मज़ो आयो उन खां सवाइ उते जो खाधो पीतो डि॒सी रहणु सहणु डि॒ठी ग़रीबी डि॒सी मनु ज॒णु महिकजी वयो भई असां कहिडा॒ बि शहिरनि में रही ऐं जामु कुझु हुजी करे बि ज॒णु कुझु न डि॒ठो जंहिं कश्मीर न डि॒ठो उन कुझु न डि॒ठो बसि मां इहेई चवंदुमि